जैसे कि आम का रस हो गया तो आम को छीलेंगे उसको काटेंगे फिर मिक्चर में डालकर उसको पीसेंगे फिर उसको पीसकर उसका रस निकाल कर फिर घोलेंगे अगर मीठा रहेगा तो चीनी डालेंगे नहीं तो नहीं मीठा रहेगा तो नहीं डालेंगे नहीं रहेगा तो डालेंगे फिर उसके बाद नींबू का और चीनी का हो गया शरबत तब उसको नींबू काटेंगे और पानी लेंगे चीनी और उसके बाद नींबू काट कर पानी में उसको घोलेंगे और चीनी को मिलाकर शरबत बनाएँगे और उन सब को छानेंगे छानकर सबको देंगे पीने के लिए और अनार का होगा तो अनार को छीलेंगे उसको छीलकर उसको उसमें का बीज निकालेंगे बीज निकालकर मिक्चर में पीसेंगे पीसकर उसका रस निकाल कर और जिसको देना रहेगा पीने के लिए जो पीएँगे उसको देंगे पीने के लिए और मौसंबी का होगा मौसंबी को छीलेंगे उसके बाद छीलकर उसको काटेंगे काटकर मिक्चर में पीसेंगे पीसकर उसको छानकर जिसको पीने के लिए देंगे जिसको पीना रहेगा उसको पीने के लिए हम देंगे पीने के लिए और